हाँ हाँ कौनसी कम्पनी का हाँ हो जाएगा नए क कम्पनी में क्या बेस्ट गए जो मान लें कि हम लोग का जो अभी चल रहा है अपने लोग के हम लोग क्षेत्र में चल रहा है वह कैम्पस हो गया ठीक है हाँ तो कैम्पस का तो ज़्यादा ही चल रहा है ठीक है हाँ तो कैम्पस का ज़्यादा चल रहा है तो कैम्पस का भी तो बेस्ट आता है बेस्ट क्वालिटी आता है जूता में और और छर सिर्फ जूता ही लेना है क्या बाटा का बाटा का हाँ हो जाएगा बाटा हो जाएगा हाँ बाटा हो जाएगा लखानी का लीजिए और क्या बोलते हैं कि एकवालाइट बहुत सा कम्पनी अभी नया नया जो लॉन्च किया है ऐसे तो एकवालाइट फ्लाई ई लियोक तो बहुत चल रहा है अभी देख देखें ही होंगे मार्केट में जो हैं अभी सबसे ज़्यादा फ्लाइट भी बहुत ज्या झ यानी कि झार के चल रहा है हाँ फ्लाइट हुआ क्या बोलते हैं पेरागॉन हुआ ई सब ई सब हाँ फ्लाइट का बे बेस्ट है फ्लाइट का चप्पल आप ले लेकर दिखिए फ्लाइट का चप्पल बेस्ट आता हैं हाँ उस क्वालिटी के ऊपर है पलाय फ्लाइट में चाहे पेरागॉन में पेरागॉन में भी बहुत फ्लाइट का भाई मिनिम्म मानिए ना कि सबसे बेस्ट लीजिएगा ना तो आपको मिनिम्म चार सौ की रेन्ज तक जाना पड़ेगा अच्छा फ्लाइट का बेस्ट मिलेगा और हाँ आप पेरागॉन का अगर लीजिएगा तो पेरागॉन का पिरी पेरागॉन जो है हाँ तो पेरागॉन को भी मिल जाएगा आपको चार सौ तक समथिंग चार सौ मिल जाएगा अच्छा रहेगा वह भी

कैम्पर का कैम्पस का अगर लीजिएगा ना तो आपको मोटा मोटी पंद्रह सौ जाइए तो आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा

हाँ अभी तो हम दुकान पर हैं अभी फ़िलहाल तो हैं अभी दुकान पर हाँ धूप तो है कितने बजे तक आइएगा अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो हाँ ठीक है तो आ जाइएगा आके देख लीजिएगा जो अगर बढ़िया लगेगा वह ले लीजिएगा कैम्पस कैम्पस का अगर मान ले कि जूता लेना हो तो कैम्पस का ले लीजिएगा और चप्पल वप्पल ठीक है